ہیلو جی آپ وہاں سے بات کر رہے ہیں صنم جیولرس سے جی مجھے آپ سے اصل میں کچھ سیٹس وغیرہ بنوانے تھے تو مجھے اس کے لیے آپ سے پوچھنا تھا کہ گولڈ کے کیا ریٹ چل رہے ہیں اور مجھے دو تین سیٹ بنوانے تھے جی جی اچھا اچھا تو آپ کے میکنگ چارجز الگ ہوتے ہیں یا اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں جی جی اچھا اچھا اچھا اور اچھا تو اس میں میکنگ چارجز پلس جی ایس ٹی لگے گا ہوں ہوں ہوں جی جی اصل میں مجھے ٹوئنٹی فور کیرٹ میں بنوانا تھا ٹوئنٹی فور یا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ میں بنوانا تھا ہال مارک میں چاہیے تھا مجھے اور مجھے ہے نہ ایسے چاہیے پنجابی ڈیزائن میں مطلب بغیر اسٹون کا چاہیے پنجابی ڈیزائن میں چاہیے جی جی جی میں آپ آپ کی ڈیزائنس دیکھ لونگی آپ کی ڈیزائنس میں سے بنوانا ہے مجھے سیٹ بنوانا تھا اور بینگلس بنوانے تھے آپ مجھے تھوڑا سجیسٹ کریں کہ بینگلس زیادہ صحیح رہیں گے یا چوڑیاں زیادہ صحیح رہیں گی جی جی جی جی ہاں تو پھر میں سیٹ بنوانے ہیں مجھے دو دو دو تولے کے اور کیا کہتے ہیں چوڑیاں بنوانی ہیں باریک والی چوڑیاں نہیں ہوتیں جی لیکن بھاری ہونے چاہئے تو آپ مجھے اس کا اسٹیمٹ بتا دیجیے گا کہ کتنے تک کا ہوگا کتنے تک کا نہیں میں ان شاء اللہ کل آپ کی شاپ پہ آجاؤں گی پھر میں آپ سے ڈسکس کر لوں گی آپ نے جی جی جی جی جی ٹھیک ہے پھر میں کل آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے کیونکہ میں نے آپ کا کسی نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا تو مجھے آپ کا ایڈریس نہیں پتہ ٹھیک ہے چلئے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ ٹھیک